भारतमे भोजनके अहम होइ छै या दैनिक जीवनमे बनल उपयोग कै जाइवलाके कोनो प्रिय व्यञ्जन आओर मसालाके अछि भारतमे बनैवला अनेक प्रकारके भोजन भोजन छै मसल्ला अनेक अनेक प्रकारके ओकरामे देल जाइ छै जइसे भै गेलै धन्नी धनिया हल्दी मिरची मिरचीके मसाला अनेक प्रकारके ओकरामे मिलै मिलैके गरम मसालामे सुआद खातिर लोक बनै मसाला देल जा जाइ छै भारतमे तऽ अनेक प्रकारके भोजन भोजन बनै छै कोइ भी परव त्यो त्योहा त्योहार भेलै जइसे शादिए विवाह विवाह होलै तऽ ओकरामे दस रङ्गके पूड़ी उड़ी पाँच रङ्गके सब सबजी दही सब प्रकारके व्यञ्जन बनैल जाइ छै ओकरामे मसल्लो चाही इएह अनेक अनेक प्रकारके तऽ मसाला मसाला अनेक प्रकारके ओहिमे मिलाएल जाइ छै तब मिलेलाके बाद सुआदमे परिवर्तन होइ छै होइ छै बाहरमे तऽ भोजन भोजन बनबै खातिर अनेक प्रकारके सामग्री मसाला चावल चावलके प्रयोग होइ छै किछु मसाला अनेक प्रकारके सबजी बनैमे तऽ अनेक प्रकारके मसल्लोके प्रयोग कएल जाइ छै भारतमे तऽ भोजन भोजन कहीँपर जएबै तऽ अलग प्रकारके मिलै छै मिलै छै अनेक अनेक प्रकारके भोजन चाउमिन बनलै मैगी पनीर बनलै तऽ ओकरामे मसाला अलगसे मसाला देल जाइ छै ई नहि छै कि मसाला मतलब घरेवला यूज करिके ओकरामे दै दहो दै दहो मसाला तऽ घरमे भी अपना लोक पीसिके बनबै बनबै छै आओर बाहरसे मँगबै छै तनि सबजीमे देलाके बाद ओकर सुआद बदलि जाइ छै भाइ भोजन भोजन पूड़ी बनेलकै तऽ ओकरामे मसाला थोड़े पड़ै छै लेकिन सबजी बनेला सबजी कोनो भी सबजी बनाउ चिकेन बनबऽ मछली बनबऽ अण्डा बनबऽ ओकरामे तऽ बाहरेसे तोरा मसाला लाबै पड़ै छै यहाँपर घरमे घरमे कुटल मसाला तऽ घरेमे मतलब कोइ भी सबजी बनाबहो ओकरामे दहो लेकिन किछु अलग प्रकारके बनै छै तऽ ओकरामे अलगे ने मसल्ला मिलै छै मिलै छै तऽ मसल्ला अपना अलगसे लाबऽ सबजी मिलेलाके बाद टेस्ट बदलि जाइ छै भारतमे तऽ समोसा बनलै ई बनलै ओ बनलै ओकरामे मसल्ला अल्लूमे दहो तऽ ओ बनि जाइ छै